اردو زبان بہت شیریں زبان ہے یہ سب کی من موہنی اور دلپسند پرکشش دلکش زبان ہے ہر کوئی اس سے چاہتے ہیں اس کے ساتھ کھینچی جاتی ہے اسی لیے یہ گانوں میں ہر ہر جگہ اس کا استعمال کیا جاتا یہ ہر طبقے کے لوگ اس کو بولتے اورسمجھتے ہیں یہ کسی ایک خاص طبقے سے تعلق نہیں ہے یہ جو زبان بنی مختلف لوگوں کی بولیوں سے مختلف علاقے کے طبقے کے رہنے والوں کے میل جول سے بنی ایک ایک شیریں زبان ہے ایک گلدستہ کے مانند ہے یہ اس زبان کو ترقی دینا چاہیے آج بھی اس زبان کے دوسری زبان دیگر زبان والے بھی اس کے اشعار وغیرہ سن کے سر دھنتے ہیں سر ہلاتے ہیں اور داد دیتے ہیں داد و تحسین دیتے ہیں اس کے گانے سنتے ہیں اس کے ڈرامے ہوتے ہیں اور یہ اس کے بولنے والے کے ہر تمام مذاہب کے تمام خطے کے تمام علاقے کے لوگ اس کو بولتے ہیں سمجھتے ہیں غے یہ ہندوستان ہی نہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ملکوں میں بھی بولی جاتی ہے بہت مقبول زبان ہے یہ یہ اس کو فروغ دینا چاہیے یہ اس کی یہ تنگ دامنی نہیں ہے یہ تعصب بھی نہیں ہے اس زبان میں یہ زبان میں انگریزی الفاظ فارسی سنسکرت اور عربی اور تمام دیگر زبانیں بھی اس کے اندر اپنے اندر اپنا سماتی ہیں اس کا دامن کشادہ ہے سب کے لیے دل کھول کھولی ہوئی ہے سما جاتی ہے آسانی سے یہ ملی جلی یہ اتحاد کی زمین ہے یہ قومی یکجہتی کی زبان ہے